हेल' औ औ मोजां खैला मैलाया लामाखौ नुआखै औ ओरैहाय थांजाया नैबे खैला मैला थां थाङोब्ला नोरैहाय साबसिन जायो माबाजोंहाय सेगुलदिं बर' फोथार बर' फोथार बर' फोथार बर' फोथारजों थां दे डाइरेक्ट थांदो ओमफ्राय ओरै दावखोलांदो ओरैहाय साहाथिं थांदो आर रिजार्भआथ' बिदिनोसै लामा नायै लामासो रिजार्भआ बिदिनो आठस' साठस' बिदि लायो आरो औ लामा लानानै औ ओरै थाङोब्लाथ' मोजां लामाया साहाजोंहाय थाङाब्ला बर' फोथारजों बर' फोथारजों थांनानैहाय एसे साहा मोखां दावखोदो दा साहा मोखां दावखोनानै ओमफ्राय सानजा मोखां थांफिनदो होमब्लानो डाइरेक्ट मोनहैबाय आरो खैला मैला बेजोंहाय औ मोजां लामाया औ आठस'सिम लायो आरो आठस' औ बिदिनो लायो गारि भाराया लामायाथ' मोजांखा जेबो नङा दाथ' लामाया ए हाब दाथ' मोजां जाबाय बिराद न' लुजोबबाय ना गोदान गोदान गोदान गोदाननो आन्दायहैनोसो हागौ नों आन्दायहैनोसो हागौ औ टाउन जाबाय ना ओरै खैला मैला साहा थांनानै एखे ओरैहाय साहा थांब्ला ओरै खैला मैलानि साहाथ' ओरैहाय लावख्रिगुरि दं बान्दोगुरि दं ओरै ओमफ्राय मा आंनिथिंजोंबो ओरैनिखौ ला माने ओरैहाय बेरायबायो मोनना जों बेरायफैदो दे बिदिब्ला